बाइक चलाते समय हम सुरक्षाएं जो जो लेते हैं बाइक हो ईस्कूटर हो कार हो कुछ भी हम चलाते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ सुरक्षाएं हमें ले लेके रखनी पड़ती हैं जैसे की अगर बात करी जाय कि बाइक चलाते टाइम आप क्या क्या सुरक्षाओं या फिर क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है आपका तो आप को हेलमेट बाइक चला रहे तो आपका हेलमेट की की ज़रूरत रहती है बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर दुर्घटना अगर आपके साथ हो तो सबसे पहला अगर दुर्घटना होती किसी के साथ तो सबसे पहली चीज़ यह होती कि उसके सिर पे सिर को सबसे ज़्यादा वो उसको सिर पे लगती है और जिससे की जिससे कि चानसेस ये रहते हैं कि की आपका सिर फट सकता है आपकी वहाँ पे मृत्यु हो सकती है उसी जगह पे तो इसलिए हेलमेट इसीलिए जरूरी है कि आपका सबसे ज़रूरी अंग जो शरीर का जो आपका दिमाग रहता जो आपका सिर रहता उसको बचाने में मदद करता है फिर दूसरी चीज अब बाइक चलाते समय कुछ लोग कुछ सूट पहन के चलते हैं बाइक का जो एक सूट रहता है वो पहन के चलते हैं वो क्यों पहन के चलते हैं मेनली ये चीज सब चीज़ें एस्पोर्ट्स की बाइक जो रहती हैं उसमें पहनी जाती है ये क्यों पहनी जाती है ताकी अगर वो बाइक अगर ईस्पीड में चल रही हो और अगर वो गिरे बाइक तो उनके शरीर पे किसी तरह कि खरोंच ना आ पाए किसी उनको किसी तरह कि हानि ना हो पाए इसलिए ये पहनी जाती है अब बाइक चलाते समय क्या क्या आपको कागज़ या फिर क्या क्या आपको ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती हैं जैसे आप सफर में अगर कहीं लंबा जाएं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें रहती है जो आप साथ में ले जानी पड़ती हैं आपको तो आपके बाइक के जो पेपर्स रहे कि आपकी बाइक कौन सी बाइक है कब आपने बाइक खरीदी किसके नाम पे वो बाइक है कहीं ये सब सारे जो पेपर्स रहते हैं अगर वो पेपर आप अपने बैग में रख सकें तो बैग में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन पे रख सकें तो मोबैल फ़ोन पे आपका लाइसेंस कि आप अठारह के ऊपर हैं कि नहीं हैं आप बाइक चला सकते हैं कि नहीं नहीं आपको सरकार ने या आर टी ओ ने अनुमति दी है कि हाँ ये व्यक्ति बाइक चला सकता है इससे बनती है ये सब पेपर फिर आपका हेलमेट पानी कि हैलमेट लंबे सफर के लिए जा रहे हैं तो दुर्घटना से बचने के लिए आपका हेलमेट फिर पानी कि बौटल और भिन्न भिन्न प्रकार कि चीज़ें जो आप सफ़र के दौरान रख रख सकते हैं ये सब रहती हैं बाइक में रखी जाती हैं